नमस्ते में मोहिनी बात कर रही हूँ क्या मेरी चाय की होटल पर बात हो रही है जी क्या आप मुझे चार लोगों के हिसाब से मेरे पते पर नारयल खेड़ा भोपाल में भिजवा सकते हैं मुझे चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहे उसके लिए कोई थर्मस या किसी चीज़ में रख कर भिजवा सकते हैं जी ठीक है धन्यवाद